एक दीस हांव असोच म्हाका पयशांची गरज आसा म्हणून ए टी एमांत गेल्लो तेन्ना एक जाणटो म्हजे कडेन आयलो आनी म्हाका विचारपाक लागलो ए टी एमांतल्यान पयशे कशे काडटात तेन्ना हांवें ताका सगळें सांगलें की कशें पयशे काडपाक येता ए टी एमांतल्यान हें ताका सांगलें हांवें तो म्हणपाक लागलो आपूण तूं काडटा तेन्ना आपूण पळयता कित्याक आपणाक बी दुसऱ्या टायम आपूण काडटा तेन्ना आपणाक कळपाक जाय म्हूण हांवें मागीर ताका सांगलें बरें म्हूण हावें ताका सांगलें पयली ए टी एम त्या बारीकश्या होल आसा तातूंत घालप मागीर तुजो ए टी एमाचो पासवर्ड मारप मागीर अशी डिटेल ताका हांवें सांगलें तो म्हणपाक लागलो आपूण एकदां करून पळयता तूं आपणाक सांग अशें म्हणपाक लागलो हांवें ताका सगळ्यो डिटेल्स सांगल्यो मागीर ताका बी तें कळून आयलें कशें काडपाक येता तें जालें